आं फुटबल गेलेनानै देरहाब्ला जोबोर रंजायो खुसि मोनो आरो बेल' नङा आरो आं आंनि मोजां मोननाय बुस्टुफोरखौ मोननो हायोब्ला आं गोसोयाव जोबोर रंजानाय मोनो जेरै फुटबल गेलेनायाव जोङो बिराद खस्थ' खालामो जोंनि लोगोफोरा बिराद खस्थ' खालामो नारानाथा खालामो जोंनि गुबुन तिमजों नारानाथा जायो सममथे गल सोनो हायैयाव नांलायनायबो जायो आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथाङाबो बिराद दुखु मोनो बेफोरबायदिनि गेजेरजों आङो गल सोनो हायोबा जोलुर गेलेलायनायाव आं गोसोखौ बिराद गोजोन्नाय मोनो बेनिफ्राइ आङो माखासे बुस्टुफोर खौ माखासे बुस्टुफोरखौ जेब्ला मोनो आंनि हास्थायनाय बुस्टुफोरखौ आंनि गोसोआ जोबोर रंजानाय फैयो आरो बेल' नङा आंनि फसायनाय जाग्रा मुवाफोरखौ जेब्ला आंनि बिमाया नआव लाबोनानै होफैयो आंनि गोसोआ बे समावबो बिराद गोजोन्नाय मोनो सान्थि मोनो बेबायदिनो बिराद रंजायो आङो सम सम जेब्ला आङो गान खननाय फोराव सोलोंनाय फोराव आंनि खननायफोरा बाख्नाय जायो फोरोंगिरि फोरजों गुरुफोरजों बे समावबो आंनि गोसोआ बिराद गोजोन्नाय मोनो रंजानाय फैयो बेबादिनो आंनि बोरदे आवबो आंनि लोगोफोरा बिमा बिफाफ्रा आंनो सारफ्राइस होयोब्ला आङो बिराद गोजोन्नाय मोनो गोसोखौ सान्थि मोनो बिराद खुसि मोनो